केमिखेल पेस्टिसाइट फ्रा हाखौ सिलिंखार खालामनायखौथ' नुनो मोनदों माने जों रासायनिक हासारफोरखौ बाहायनानै बाहायनानै अनेक हाफोरखौ गाज्रि जानाय नुनो मोन्दों मानोना जोङो आबादखौ लुबैयो हासारखौ होनाय जायो बेनिफ्राय हानिया हायाजे हनै फारसेजों खथि जालाङो बेफोरखौ जों नुनो मोन्दों अथिमात्रा हासार होयोब्ला हाया थैलाङो नंगौ बेखौ नुदों जोङो दा हासारखौ बाहायाब्लाबो जाया बाहायनांगौबो जाबाय जोङो माइ गायनावफ्राव होनाय जायो हासार होनानै आबाद दिहुनाब्लानो माइया जाया हिसाबै होनाय जायो नाथाय जोंना फारसेजों हाया खहा जानानै दङ खहा जालाङो आरो सम सम बाराद्राय दखरसे हायाव बांद्राय आबाद होनानै मावबाय थायोब्ला आबादआ थैलाङो ओमफ्राय हाया थैलाङोब्ला जोङो नेकस्ट बोसोराव हासारखौ खम होनानै गायोब्ला हासारखौ खम होनानै गायोब्ला जोङो आबादखौ जानाय मोना हाफ्रा रानख्रब सिख्रब जानानै जाथि थि जालाङो माइफ्रा जोङो दा माइ गायनायाव हासार होयो हय हासार होनानै माइया मोजां जायो नाथाय बिदि होयोब्लाबो सम सम हासारफोरखौ होयोब्लाबो मानि आबादखौ मोजां नुनो मोना एखमब्ला समाव गोजा जालांनाय नुनो मोनो हाफोरखौ नस्थ' जालांनाय नुनो मोनो आरो हाफोरखौ एके सनै मोनसे जायगायावनो हासार होफ्लेबाय थानाय मावबाय थायोब्ला हासारनि जुनै रासायनिक सारजों हाया थैलांनानै बिदिनो आबादफोर फोयोब्ला गोजा जालांनाय नुयो रानस्रावलांनाय नुनो मोनो जेबो जाया जायो आबादआ जेरैबो नस्थ' जालांनो नागिरो आरो जोङो बे जायगायाव मोसौ खाना होनांगौ सुनैफोर सारनानै होनांगौ हासार थैनाय जायगा हा थैलांनाय जायगायाव सुनै एसे सारोब्ला मोसौ एरि खानानै होयोब्ला हासारआ आगोलनि बादि जाफिनो सम नांगौ जायो जाफिननो थाखाय बिनिखायनो रासायनिक सारफोरखौ जों बाहायैया मोजां